मूंखे नंढपण खां ई पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं मां पंहिंजे इस्कूल में वञी करे तरह तरह जी क़िस्मनि जी किताबूं पढ़ंदी हुअसि पुस्तकूं पढ़ंदी हुअसि ऐं हुननि मां मूंखे जेकी प्रेरणा मिली आहे उहो मूंखे ईश्वरचंद विध्यासागर पोपटी हीरानंदाणी ऐं विद्यासागर जी कहाणियूं मूंखे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि हिननि मां प्रेमी प्रेमचंद ऐं ॿिया बि केतिराई कवि आहिनि सूफ़ी संत आहिनि जंहिंजी कहाणियूं मूंखे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि हुननि मां मुंहिंजी जेका पसंदीदा कहाणी आहे उहो त आहे पोपटी हीरानंदाणीअ जूं कहाणियूं जे कहिड़ा न नॉवल लिखिया आहिनि कहिड़ा न पुरस्कार प्राप्त कया आहिनि ऐं मां बि हुन सां प्रेरणा बणिजी मुंहिंजो जीवन बि इयं ई थी गुज़री रहियो आहे ऐं मां इस्कूल में बि घणेई पुरस्कार प्राप्त कया ऐं घणेई कुझु मां पुरस्कार इनामु हासिलु कया ऐं मूंखे इन्हनि सभु कारण सां मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मां मुंहिंजी बि हिकु कहाणी आहे कविता आहे आखाणी आहे जंहिंजो नालो आहे जंहिंजो नालो मां तव्हांखे ॿुधाइणु थी चाहियां मुंहिंजी माउ मुंहिंजी अमड़ मुंहिंजी प्यारी माउ जंहिं में मां पंहिंजी माउ जे बारे में लिखियो आहे की मुंहिंजी माउ ॾाढी आहे ऐं मुंहिंजी माउ हर कंहिं खे मिलण घुरिजे छाकाणि त हिन में मां पंहिंजी माउ जो बख़ूबी बयान कयो आहे ऐं मां हिनि में हिकु अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि लिखी आहे जंहिं खे पढ़ंदड़ तव्हांजो दिलि ख़ुशिनुमा थी वेंदो ऐं तव्हांखे ॾाढो सुठो बि लॻंदो